प्रेशर कूकर हॉकींस ही कंपनी बरी आसा ती कूकर आमकां खूब बऱ्याक पडटा तातूंत मात्शे बेगीन जाता गॅसूय मात्शी कमी लागता त्या कुकरांत आमी कितेंय पुलाव बी करता जाल्यार मात्शें इल्लो कांदो तळशिलो आनी तातून मागीर सगळीं भाजी घातली डायरेक्ट घातली आनी उदक घातलें आनी धाकण घातलें की जालें मागीर पुलाव तयार तशेंच आमकां मात्सो व्हडलो कूकर आसत जाल्यार सगळीं दोन तीन आयदनां एक फावटी तातून दवरूंक मेळटा दाळ चणे शीत सगळे भितर दवरलें लायली धाकण आनी केलो बंद आनी जालें सिटी आयली की जालें मागीर तें सगळें एक फावटी फण्णांत घातलें की जेवण तयार जाता आनी आतां जे कूकर आयल्यात ते मात्शे लायटूय आयल्यात तितली मात्शें वजन बी ना उखाळपाक बी आनी ते आतां गॅसीचेर दवरले म्हणटकच ती गॅसूय बी बरी पेट्टा आनी आयदनां बी काळी बी जायना म्हणटकच तितली घांसूंक बी आमकां त्रास पडना रोखडी बरी जाता जेवणूय कामांय बी बेगीन जाता बरी जातात आनी ताजी म्हणल्यार वायट हें म्हणल्यार आतां एक दीस याद नासतना भितर उदक घालपाचें विसरली आनी आमी तें आयदन दवरलें आनी तांदूळ दवरलें आनी उदक घालनासतना दवरलें जाल्यार तें मागीर सिटी बी वचून फुटून भायर पडूंक शकता अशें एकदां जालें म्हाका एक स्फोट जालो तसो म्हणून मात्सो कुकर वापरपाक भंय दिसपाक लागलो केन्नाय मात्शें घांसपाक हें जालें कमी जालें भितर सिटयेंत कितें उरलें जाल्यार सिटी उसळून पडली आनी सगळ्यांक घरभर सगळें उदक निवळ सगळें उश्टें सगळें जेवण सगळें घरभर जालें आनी सामकें गॅस बी पुसपाक धुंवपाक त्रास पडले सामके अशें करून मागीर सगळी जमीन पूस सगळें घर पूस जालें सगळें सगळें किचन सामकें घाण जालें सगळ्याक सगळो पेंट गेलो घराचो सगळे टायल्स धुवचे पडले खूब त्रास जाले मागीर म्हाका सामकें